ہیلو آپ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی ہاں جی میرا نام کم کم شرما ہے اور میں نے آپ کی اس ایپ سے ایک آرڈر کیا تھا اور میں نے اس آرڈر کی پیمنٹ آل ریڈی کر دی ہے میں نے اس آرڈر کی پیمنٹ اپنی پے ٹی ایم والیٹ سے کی تھی اور اب یہ میں آرڈر کینسل کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میں نے یہاں سے کینسل کرنے کا ٹرائی کیا لیکن یہاں سے ہو نہیں رہا ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ کال کیا ہے کہ آپ میری مدد کر سکیں کہ یہ کینسل کیسے ہوگا اگر یہاں سے کینسل نہیں ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے اپنی طرف سے یہ آرڈر کینسل کر دیجیے ہاں جی میں نے اس آرڈر میں کچھ کپڑے منگوائے تھے اور یہ آرڈر میں نے اسی منڈے کو کیا تھا اور اور آپ بتا دیجیے گا کہ اس کا ریفنڈ کب تک آ جائے گا اور ہاں جی میں نے اس کی پیمنٹ کی تھی ون تھاؤزینڈ نائن ہنڈریڈ اپنے ہی پے ٹی ایم والیٹ سے اور آپ بتا دیجیے گا کہ ریفنڈ کب تک آ جائے گا تھینک یو